اگر میں اپنے پسندیدہ کتاب کے بارے میں بتاؤں تو وہ جو میری سب سے پسندیدہ کتاب ہے وہ ہے داستان تاریخ اردو اور اس کتاب میں عموماً اردو زبان کی تاریخ کیا رہی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اردو زبان کہاں سے نکلا کیسے نکلا اور کہاں سے آیا جیسے کہ فارسی زبان سے آیا فارسی زبان سے پھر ہندوستان میں آیا اور ہندوستان میں سب سے پہلے دکن میں بولی گئی پھر دکن سے پھر دہلی اور دہلی کے آس پاس کے علاقے اور دکن کے آس پاس کے علاقے میں بولی گئیں اور اردو زبان میں چونکہ بہت سے شعراء کرام پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی شعر و شاعری اردو زبانوں میں کی کیونکہ اردو زبان میں ان لوگ کو زیادہ رغبت حاصل ہوئی اور اور اس کتاب سے میں جو سیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی زبان میں آپ کو رغبت حاصل ہے اور اگر آپ کسی زبان کو جاننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کی تاریخ کے بارے میں جانو کہ اس کی تاریخ کیا ہے اور وہ کہاں سے آئی کس طرح آئی چونکہ اس کتاب میں ساری چیزیں تقریباً بیان کر دی گئی ہے اکثر شعراء کرام کا قول بھی ہے کہاں کیا کون سی بات کہاں کی گئی ہے اور کیسے کیسے اس زبان کو فروغ حاصل ہوا یہ ساری چیزیں اس میں ہیں